हाल ही मे मैंने कुछ समय पहले कुर्ती मंगाई थी और वो आने में बहुत उसने टाइम लिया और पैकिट भी अच्छा नहीं था जब मैंने खोला जो मैंने मंगाया था वो कलर भी नहीं था और वो साइज़ भी नहीं था और खोलने के बाद बहुत गंदा था कपड़ा भी अच्छा नहीं था मैंने ये समझ के लिया था कि बहुत अच्छा कपड़ा है और बहुत महँगी ली थी उस हिसाब से वो मुझे बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगी कपड़ा बहुत रद्दी था और खोलने पर वो फटी ही निकली और पैसा भी उसने बहुत महँगा लिया बहुत ज़्यादा लिया जो मैंने डिजाइन कलर पसंद किया था ना वो कलर था ना वो डिजाइन थी मैंने जिस तरीके से देखा था उन्होंने जो ऐड दिया था उस प्रकार से मैंने जो पसंद किया था तो वो बिल्कुल मेरे हिसाब से नहीं थी और वापस करने में भी वो बहुत किच किच कर रहा था मतलब परेशान कर रहा था कि नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं आपने ऐसा बोला वैसा बोला ऐसा हमने बिल्कुल नहीं बोला था तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया